جی ابھی جو ہندوستان کے سائنسدانوں نے چندریان تین کا اہم کارنامہ انجام دیا ہے اس میں جامعہ ملیہ اسلامیہ کے تین طالب علم کا اہم رول بتایا جا رہا ہے جس سے مجھے بہت زیادہ خوشی ہے کہ ایک مسلم یونیورسٹی ترقی کی اور کافی تیزی سے بڑھ رہا ہے